मेरे ज्ञान के अनुसार मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं लेकिन नवाचार और विकास को लेकर उनकी स्थिति बदल सकती है और नई कंपनियाँ भी आ सकती है कुछ ऐसी कंपनियाँ शामिल हैं पहला नर्मदा सॉफ्टवेयर्स नर्मदा सॉफ्टवेयर्स एक मध्य प्रदेश में स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी है जो विभिन्न सेगमेंट्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हैं दूसरा है टाटा इंफोसिस टाटा इंफोसिस भारत की एक प्रमुख आई टी की सेवा कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिष्ठान बनाया है और नौकरियों का सृजन कर रही है तीसरा है हार्डी नेटवर्क्स यह कंपनी वाहन नेटवर्किंग और आटोमोटिव सॉफ्टवेयर में लीडिंग कंपनियों में से एक है और मध्य प्रदेश में भी अपनी परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार ला रही है चौथा हॉट हार्ट स्टार्टर इन्फोसिस्टम यह बालगाँव इंदौर में स्थित है और आई टी और सॉफ्टवेयर समाधानों में काम कर रही है पाँचवा साइबर इन्फोसिस्टमस साइबर इंफोसिस्टम्स भी इंदौर में स्थित है और साइबर सिक्योरिटी और सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में विशेषज्ञता रखती है ये कुछ कंपनियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में तकनीकी उन्नति में योगदान कर रही हैं लेकिन ध्यान रहे कि इस जानकारी को समय समय पर अपडेट किया जाता है और नई कंपनियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं